जि'यां कि एह्दे बिच्च पुच्छे गेदा ऐ कि तुस कपड़े दे डिज़ाइनस दे आईडियास बगैरा कुत्थुआं दा लैन्ने होन्ने ते में सनाना चांह्नी आं कि सब तो पैह्लें ते में फैवरिक खरीदनी होन्नी कपड़ा खरीदनी मार्किट दा इक दुकान ऐ बड़ी गै शैल दुकान ऐ में शुरू कोला लेइयै ही उद्धरो कपड़े खीरदनी आं ते मेरे मम्मा होर बी शुरू थमां उद्धरो ही कपड़े खरीददे ते फिर उद्धरा दा अस बड़े कपड़े थ्होंदा थान आह्ले कपड़े थ्होंदे जिस टाईप दे जो मर्जी मैटिरियल लेई लैओ उस दकान उप्परा दा साढ़ा कोल गै बज़ार ऐ बड़ा बड्डा बज़ार ऐ उद्धरा दा अस कपड़े लैन्ने होन्ने फिर ओह्दे च कपड़े घर लेआइयै फिर ओह्दा डिज़ाईनिंग बगैरा करने होन्ने कपड़े कट्टनां कुट्टनां ते ओह्दी डिज़ाईनिंग ते फिर अस ड्रैस बगैरा त्यार करी ओड़न्ने होन्ने मिगी जैदा इंस्पिरिशन अपनी मम्मी कोला दा आई ऐ कि के मेरी मम्मी गी शुरु कोला दा बड़ा गै शौंक हा कपड़े सीने दा मेरी मम्मी तां एह् सनांदियां कि अस जिसलै पंजमीं कलास बिच्च पढ़ेदे हे तां असें अप्पूं कपड़े कपड़े सॉरी युनिफार्म लेइयै सीती ही उ'नें कुतेआ निं सिक्खी कुतेआ निं कुछ निं कीता उ'नें उ'नें अपनी स्कूल दी युनिफार्म अपमी नानी मतलब कि मेरी मम्मी मतलब कि मेरी नानी उं'दा सूट उ'नें रक्खेआ ते उप्पर पता निं थल्लै कपड़ा रक्खेआ जां कुछ बी ऐ इ'यां बी उं'दी बिचारदारा हि'यां उ'नें मेरे अग्गें प्रकट कीतियां कि इ'यां इ'यां में ओह् कीता में सूट कट्टेआ ते में अगले दिन केह् बोलदे युनिफार्म पाइयै बी चली गेई उस जमाने बिच्च हून ते चलो स्कर्ट बगैरा आई गेदियां लेकिन उसलै सलवार कमीच दा गै रवाज हा साढ़ी मम्मी हुंदे टाईम ते उस वक्त लेकिन मेरी मम्मी नै अप्पूं गै अपने दमाकै कन्नै सूट बगैरा सीना सींदियां हियां ते उत्थुआं दा इंस्पिरेशन आई मिगी ते फिर मेरी मम्मी नै मिगी बी सखाया ठीक ऐ बड़े शैल शैल डिज़ाईन कडदियां हां में जिसलै निक्की ही मेरी मम्मी नै मेरे मामा दे ब्याह् बिच्च मेरै आस्तै लैंह्गे डिज़ाईन कीते दुपका दियां कड़ाहियां नकशे दियां कड़ाहियां पता निं केह्ड़ी केह्ड़ी कड़ाईयां होंदियां उं'दियां कड़ाहियां होंदियां मतलब कि फिर मिगी इंस्पिरिशन आंदी अपनी मासियें कोला दा मेरी दो मासियां न इक जेह्ड़ी मेरी बड्डी बड्डी मासी ऐ मतलब कि ऐ ते मेरी मम्मी कोला दा निक्कियां न लेकिन ऐ बड्डी ऐ मतलब कि पैह्ले नंबर उप्पर फिर दुए नंबर उप्पर दुई मासी ऐ पैह्ले नंबर उप्पर जेह्की मासी न उ'नें टमाटरी कल्लर दा लैंह्गा आपूं बनाया दपका नकशे दी कड़ाही कन्नै उत्थुआं दा इंस्पिरिशन मिगी बड़ी आई फिर ओह्दे बाद दुई मासी दा ब्याह् होआ उ'नें पिंक कल्लर दा लाईट पिंक कल्लर दा लैंह्गा बनाया ओह् बी दपके नक्शे आह्ली कड़ाही कन्नै ठीक ऐ ते मतलब कि इक इंस्पिरिशन मतलब कि थ्होंदी रेही थ्होंदी रेही नानकियें बगैरा कोला कि हां जी अपनी क्रेटीबिटी होनी चाहिदी हैं सूट उं'दे मेरी मासियें दे सूट इ'न्ने फसकलास चुन्नियें दियां कड़ाहियां दिक्खो जी मतलब कि तुस अंदाजा निं लाई सकदे कि ओह् रडीमेड ऐ जां आपूं बनाई दियां इन्नियां सोह्नियां सोह्नियां चुन्नियां इन्नी सोह्नियां सोह्नियां चुन्नियां बनांदियां नैट दी जेह्ड़ियां चुन्नियां होंदियां उं'दे पर नक्शे दपके आह्लियां कड़ाहियां करी सुटदियां ठीक ऐ डिज़ाइन ऐसे नमें नमें लेआंदियां कि कदैं सोचेआ गै नेईं कदैं सोचेआ गै नेईं ऐसियां ऐसियां कड़ाहियां लांदियां फिर ओह्दे उप्पर में बी कम्म करना स्टार्ट करी ओड़ेआ में सोचेआ कि जे अगर मेरी मम्मिया ते मासियां इन्ना शैल सूट त्यार करी सकदियां ते फिर में क्यों निं त्यार करी सकदी फिर ओह्दे बाद च में बी करना स्टार्ट करी ओड़ेआ ते अज्ज दिक्खो अपनी इंस्पिरिशन अपनी मम्मी दी इंस्पिरिशन गी लेइयै में अज्ज मतलब कि शैल गै सूट सीनी होन्नी आं इ'यां जेह्ड़ी मर्जी कड़ाही बोल्ली ओड़ो तुस जो मर्जी जेह्ड़ा मर्जी फराक सूट जेह्ड़ा मर्जी लैंह्गा जेह्ड़ी मर्जी फराकां बच्चें कोला दा बच्चे बच्चें कोला दा बड्डे लेइयै कोई इं'दे आस्तै कोई बी डिज़ाइन आह्ले सूट में त्यार करी ओड़नी होन्नी में मतलब कि बड़ा इ'यां खुशी आह्ला फील होंदा कि हां जी आपूं बी कुछ आंदा ऐ असेंगी दिक्खो जी इक लेड़िस आस्तै हर कम्म आना चाहिदा में आखनी मतलब कि आत्म निर्भर होनी गै चाहिदियां न जनानियां ते कपड़े सीने बी आह्ने चाहिदे में ते इ'यै आखनी कि कपड़ा सीना आह्ने चाहिदे इक बंदे दी क्रियेटिविटी होंदी सूटें दे बारे च में केह् दस्सां मेरी मम्मी इन्ने शैल सूट त्यार करी छोड़ दी कि सवेरै सींदी ते दो घैंटे बिच्च त्यार करी ओड़दियां इक सूट ठीक ऐ उत्थुआं दा मिगी बड़ी इंस्पिरिशन आई उत्थुआं दा में बड़ी इंस्पायर होई मेरी मासियां इ'न्ने सोह्ने सोह्ने सूट सींदियां मतलब कि ओह् पता गै निं लगदा कि एह् डिज़ाइन आया ते आया कि'यां फिर में फिर में सोचेआ कि अगर मेरी मासियां त्यार करी सकदियां मेरी मम्मी त्यार करी सकदी ते में क्यों निं त्यार करी सकदी मेरे बिच्च ऐसी केह्ड़ी कमी ऐ लेकिन नेईं में बी सिक्खेआ मैह्नत कीती गालियां खादियां मम्मी कोला मम्मी कोला दा सिक्खेआ दिक्खो आखदे नां मां प्यो दियां गालियां घ्यो दियां नालियां ठीक ऐ ते मां नै सखाया ते में सिक्खेआ ते मम्मी गालियां बी कड्डदियां हियां सखांदियां बी ऐ हियां हां ते जे अगर गालियांं निं कड़दियां तां कि'यां सिक्खना हा उ'नें सखाया उ'नें पूरा पूरा जोर भरेआ कि सिक्ख परितिका तूं करी सकनी तूं करी सकनी अगर मां दा हत्थ सिरै पर होऐ तां बच्चा केह् निं करी सकदा सब कुछ करी सकदा हां ते ओह्दै बाद च बड़ा गै इ'यां मतलब कि अज्ज में ऐसी ऐं कि अज्ज में अपनी बूटीक खोलने दी सोचा करनी कि थोह्ड़ी इंकम बी होई जा ते थोह्ड़ी इंकम बी होई जा ते में ते आखनी कुड़ियें गी पढ़ने लिखने कन्नै कपड़े सीनें बी आने चाहिदे इक अपनी कला ऐ इक आर्ट ऐ कला ऐ इक एह् कपड़े सिक्खना कोई माड़ी गल्ल निं ऐ इक आर्ट ऐ इक ऐजुकेटिड़ कुड़ी दे कन्नै कन्नै कपड़े सीने बी आने चाहिदे मेरी मासियां अज्ज इक मासी ऐ इ'न्ने सोह्ने सोह्ने कपड़े करदियां लैंह्गे बनांदियां इ'न्ने शैल शैल अपनी कुड़ी आस्तै लैंह्गे बनांदियां ओह् इ'न्ने सैल टॉप बनांदियां क्राप टॉप बनांदियां इ'न्ने शैल मेरी मासी

आपूं सीते दा इक में मासी अपनी गी इक कपड़ा दित्ता में हट्टी दा ठीक ऐ पर इ'यां गै लेई लेआ मिगी पता गै नेईं हां कि में एह्दा केह् करना कोई बोलदा क्रितिका सूट बना में आखेआ में इ'न्ना मैंह्गा कपड़ा लैत्ते दा हा में सूट निं बनाना में निं बनाना सूट में सोचां सोचां सोचां फिर में केह् कीता मेरे दमाका च आइया कि हां क्रितिकी फ्राक बना मड़ो डिज़ाइन दित्ता मासी नै हू बहू उ'ऐ जेहा उ'ऐ जेहा सूट बनाया सूट निं सॉरी फ्रॉक बनाई हू बहू उ'ऐ जेही फ्राक मतलब कि इ'यां लग्गा दा हा पूरियां रडीमेड फ्राक होंदी ना चार ज्हार दी फ्राक उ'ऐ जेही इस टाईप दी फ्राक बनाई सुट्टी उ'नें इस टाईप दी फ्राक बनाई सुट्टी कि तुस पंछानी नि सकदे कि ओह् चार ज्हार कोला दा घट्ट फ्राक हैनी ही ओह् मतलब कि इन्नी शैल इन्नी शैल फ्राक सीती दी ही में तां चलो उस टाईम मिगी आंदा नेईं हा फ्राक शराक सीने है नां में अपनी मासी गी देई ओड़ी कि हां जी मिगी अमरजैंसी ऐ मिगी फंक्शन ऐ ते मिगी फ्राक शाट चाहिदी में बनाई ओड़ी इ'न्नी शैल में आक्खा नी इ'न्नी शैल में अज्ज बी उं'दा शुकर अदा करनी फिर में इक कुर्ता दित्ता बनाने सक्रिपच आह्ला इ'न्नी शैल फिटिंग दित्ती उ'नें हाए हाए मतलब कि आक्खी निं सकदी कि ओह् रडीमेड ऐ जां इ'यां ऐ मतलब की उं'दे हत्थें च मेरी मासियें दे हत्थें च इ'न्नी सफाई ऐ मेरी मासियें दे हत्थें बिच्च इ'न्नी सफाई ऐ कि उं'दे कोला दा में अपने आप गी इंस्पिरिशन थ्होंदी उं'दी कि अगर ओह् करी सकदियां न में क्यों निं करी सकदी ठीक ऐ कपड़े सीना मिगी बड़ा शैल लगदा बड़ी अच्छी चीज ऐ कपड़े सीना अपने इ'यां मतलब कि नमें नमें डिज़ाइन आंदे जंदे दमाके च उ'ऐ बज़ार जाओ दो मिंटै च बज़ार जाइयै कपड़ा लेआआंदा ते घर मजे कन्नै बनांदे रेह् इ'यां इ'न्ने इ'न्ने शैल ड्रैसां ते इ'यां मतलब कि पता गै निं चलदा कि ओह् रडीमेड ऐ जां घर सीती दी ऐ में इ'यां अपनी तरीफ निं करानी लेकिन मेरे हत्थें बिच्च बी बड़ी सफाई ऐ इ'यां लोग ते इ'यै बोलदे कि तेरे हत्थें बिच्च दा पता निं चलदा ऐ कि तेरा क्रितिका कि बाह्रे दा लैत्ता दा ऐ जां घरे दा ऐ मतलब कि आपूं सीती दी ऐ जां बाह्रे दी ऐ इ'यां लगदा कि पूरा पूरा इ'यां खवाव दी होंदी जि'यां ड्रासां होंदियां मिगी गाउन बी आई जंदे बड़े शैल बनाने इ'यां गाउन बिच्च उ'ऐ नैट लैनी कपड़ा लैना फिरी अगर तुआढ़े मन होऐ तां सतारे सतूरे बी लेई सकने अकार्डिंग टू ड्रैस दे अगर जिस टाईप दा तुसें पसंद होऐ ठीक ऐ फिर बैल्ट सैल्ट बी लेई सकने तुस फिर केह् बोलदे केन होंदी इक कि केह् होंदा ओह्दे कन्नै कि गाउन होंदे ओह् खड़े खड़े रैंह्दे उं'दे कन्नै कि गाउन दे अन्दर पौंदे खलकै पास्सै थ'ल्लै ख'ल्का पास्सा होंदा निं उत्थें पौंदी ओह् कीन ते मतलब कि कीन कीन कन्नै होर बड़ी लुक्क आंदी गाउन बिच्च इ'न्ने सोह्ने सोह्ने इक बारी दी गल्ल ऐ में नां बलैक कल्लर दी गाउन दिक्खी कुसै गी पाए दी ठीक ऐ मिगी ओह् शैल गै बड़ी लग्गी में आई घर शामीं गेई बज़ार म्हाराज में लैई आंदा कपड़ा मेरे मन कीता अज्ज ऐ में हून करना ही करना ऐ में एह् डिज़ाइन तोआरना ही तोआरना में लैआंदा निआन कल्लर निआन लैम्मन कल्लर लेआंदा में हां में ना गाउन बनाई ओड़ी केन शीन ऐ ही घर पेदी केन में पैह्लें दी मंगवा दी होंदी थाने दे थान होंदे में मंगवा दे केन दे ते ओह्दे बाद च नां में पूरा गाउन बनाई गाउन दा खलारा बी मता रक्खेआ में म्हाराज इन्नी सोह्नी गाउन बनी इ'न्नी सोह्नी इ'न्नी सोह्नी लोग मिगी में फंक्शन च पाइयै गेई भाईया दे ब्याह् च लोग मिगी पुछन कि एह् तूं गाउन लैत्ती ते लैत्ती कु'त्थुआं दा सनाऽ फिर में सनाया कि नेईं एह् में आपूं सीती लोग हैरान लोग आक्खन कि कि एह् तूं अप्पूं निं बनाई में उ'नें गी बिश्वास दिलाना मुश्किल हा होई गेदा कि नेईं में इ'यां इ'यां बना दी में इ'यां इ'यां बना दी फिर मेरी मम्मी नै सनाया कि एह् मेरी कुड़ी नै बना दी फिर बड़ी मुश्किल कन्नै ओह् मन्ने कि हां इ'न्ने बना दी होन्नी ते उ'ऐ कि अपनी कला ऐ मतलब कि इ'यां कोई चार बंदे जिसलै तरीफ करदे तोआड़ी कला दे बारे च तोआड़ी करियेटीबिटी दे बारे च ते बड़ा इ'यां शैल लगदा बड़ा शैल लगदा फिर में अपने घर पैरें आह्ली मशीन रक्खी दी पैरें आह्ली मशीनै कन्नै एह् होंदा कि कम्म थोह्ड़ा जल्दी होई जंदा हत्थैं आह्ली मशीन होंदी कि इक पास्सै हत्थ ते इक हत्थ फ्री होंदा ऐ पैरें आह्ली मशीन होंदी कि पैर चलदे रौंह्दे दोनों फ्री होंदे ते शैल डिज़ाइन पेई जंदे ते मजे कन्नै होई जंदा ते इ'न्नी थकावट बी निं थकावट ते चलो होंदी गै ऐ किस कम्मै च निं होंदी ऐ पर चलो अपनै कम्मै कन्नै प्यार करना अपने कम्मे गी भगवान समझना बस करदे गे कम्म हां ते कड़ाहियां ते मिगी सारियां आई जंदियां फिरी इंम्बराडरी बी आई जंदियां मिगी चम्बा इंम्बराईडरी आई जंदी मिगी बड़ी शैल ट्रैनिंग कीती दी ओह्दी फिर एह् कपड़े कपड़े ते अपनी मम्मी कोला दा सिक्खे दे में मम्मी कोला सिक्खे दे में कदीं ओह् निं करदी पर एह् कपड़े में अपनी मम्मी कोला दा न सिक्खे दे सारे मतलब कि शुरू शुरू च ते चलो बंदे च थोह्ड़े थोह्ड़े डिज़ाइन आंदे मम्मी नै सखांदी गेइयां कि इ'यां करना इ'यां करना डिज़ाइनिंग इ'यां करनी फिर मिगी आई गे सारे ते अपनी मम्मी दा में बौह्त बौह्त शुकर गजार आं कि मेरी मम्मी नै मिगी अग्गें इ'यां पुश कीता कि हां क्रितिका तूं करी सकनी शायद में इ'नें कपड़ें गी नेईं सिक्खी पांदी लेकिन मेरी मम्मी नै मेरी मम्मी दा बड़ा बड्डा हत्थ ऐ मेरी कामजाबी दे पिच्छै में एह् इक अपनी कामजाबी समझनी एह् में कपड़े सिक्खे निक्की मुट्टी गल्ल निं ऐ कपड़ा सिक्खना कि इ'न्ने बड्डे मतलब कि डिज़ाइन मेरे दमाका बिच्च आंदे एह् निक्की मुट्टी गल्ल निं ऐ में अपनी मां दा शुकर गजार करनी कि मेरी मां नै मिगी इस काबल बनाया कि अप्पूं अप्पैं अपने कपड़े डिज़ाइन करी सकनी में दुजेआं दे कपड़े बी डिज़ाइन करी सकनी अगर मेरे दमाकै बिच्च

बड़ा अच्छा लगदा मिगी में फिर कुर्ते बगैरा में डिज़ाइन करी लैन्नी तुस जेह्ड़े मर्जी डिज़ाइन दस्सो लैंह्गे बगैरा में डिज़ाइन करी लैन्नी जेह्ड़े मर्जी लैंह्गे दस्सो दुकान उप्पर मतलब कि में हत्थ में दिक्खियै गै मतलब कि पंछानी लैन्नी कि एह् कपड़ा किस ड्रैस दे लाइक ऐ केह् मतलब कि इस ड्रैस बिच्च दा केह् बनी सकदा इस कपड़े बिच्च दा केह् बनी सकदा मिगी मतलब कि इ'यां गाउनां शाउनां फ्राक शाक एह् मिगी बड़ी शैल लगदियां ते मिगी मतलब कि मिगी पसंद बी बड़ियां न बनाना हां ते उ'ऐ गल्ल आई गेई कि कपड़े सिक्खना इक कुड़ी आस्तै म्हत्तवपूर्ण अग्गें ते चलो अपनी अपनी मर्जी ऐ लेकिन में इ'यां अपने ओह्दे च दस्सा करनी इ'यां दिक्खो आं आना चाहिदा इक कुड़ी ऐ इक घर घ्रिस्ती सम्भालनी होंदी सब कुछ आना चाहिदा उस कुड़ी गी हां ते बस में इ'यै बोलना चांह्न्नी ठीक धन्नबाद तुआढ़ा बड़ा बड़ा